سبز اور صاف سُتھرے ماحول کے لیے یعنی سر و سبزہ سر و شاب سر و شادابی اور پد بُھوشن یعنی آلودگی کے بچاؤ کے لیے پیڑوں کا تحفظ بہت ضروری ہے اور آلودگی سے اگر شہروں کو اور دیش کو اور مُلک کو بچانا ہے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شجر کاری کرنی چاہیے خاص طور پہ نیم کے پیڑ کی اور آم کے پیڑ کی اور بھی دیگر جو پیڑ ہیں اِس طرح کے تمام پیڑوں کی شجر و شجر و کاری کرنی چاہیے کیونکہ اِس سے ماحول پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور جہاں تک رہی سیاحت کی بات یعنی ٹورسٹ کی تو ٹورسٹ نے ٹورسٹ کی وجہ سے کافی علاقے پہاڑی اور دریائے والے علاقے کافی متأثر ہوئے ہیں اور اِن سے ایک اُن علاقوں میں کافی ماحولیاتی چینجنگ آئی ہے کیونکہ اُن اُن وجہ سے ٹورسٹ کی وجہ سے اُن علاقوں میں روڈ سڑک بنائے گئے ہیں وہ بھی پہاڑوں کو کاٹ کر اور پیڑوں کو کاٹ کر اور ہوٹلس بنائے گئے ہیں کافی تعداد میں جن کی وجہ سے اُن علاقوں میں کافی خرابی آ گئی ہے زمینی حالات بہت خراب ہو گئی وہاں پر اور زمین کے نیچے جو ایک پلیٹنس ہوتی ہے جس کو پلیٹیں بولتے ہیں وہ کافی مطلب بُرے حالات میں وہاں پر ہے تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں پیڑ لگانے کے لیے